आवाजाचो कर्कशपणां जो आसा तो येवचो न्ही म्हणून सामान्यता खूब ताणशेवन गायतात ते चुकीचें आसा आनी ओंकाराची सादनां जी आसात अ उ म्ह हातूंतल्यान तुजो आवाज हे जाता हे शिवाय प्राणायम अशेंय आसता आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार थंड पदार्थ जे आसात ते तुज्या ताळ्याक अफेक्ट करतात तेलकट पदार्थ जे आसा ते तुज्या ताळ्याक अफेक्ट करतात त्यामुळे त्याच्या पासून आपूण पयस रावपाक जाय जाल्यार तुमचो आवाज अदीक हे जाता